अस ते जादातर मतलब इत्थै नार्थ दा गै बनाने जादै जां फ्ही जादै नार्थ दा गै बनाने खाने साऊथ दा बी डोसा शोसा इडली उडली खाई लैंदा बंदा अवा अगर बनाने दी गल्ल आवै तां जादै नार्थ दा गै बनांदे इयां पंजाब दा होइया जां फ्ही साढ़े जम्मू कश्मीर दा होइया दिल्ली आह्ली साईड दा होइया जियां राजमां चौल होइये जां फ्ही ढोडा साग होइया लस्सी होइया की कि इत्थै दा जिंदे दा साढ़े इत्थै दा खाना ऐ ओह् साढ़े इत्थै नार्थ दा गै अस नार्थ दे न असें एह् खाना जादा पसिंद ऐ ते जादा साढ़े टेस्ट दे टेस्ट दे कन्नै मिलदा तां गै ओह् चीज़ खाना ते बनाना जादा पसंद ऐ ढोडा ते साग कन्नै उप्पर चिट्टा मक्खन होऐ जां फ्ही लस्सी होऐ मिट्ठी जां नमकीन जां फ्ही राजमां चौल होन कन्नै रायता होऐ कन्नै नार दाने दी चटनी होऐ ते एह् चीजां असें जादा सुआद लगदियां न मतलब दूई चीजें कशा